हेलो जी हमरा जे छैने चप्पल लेनाइ छै तऽ हमे तऽ लेबय एक बार देख लै छियै कए नम्बरके चप्पल पिन्हय छियै हमे तऽ पिन्हय छी नओ नम्बरके चप्पल जी तऽ मतलब हमरा नहि हमरा लाल कलर नहि नहि हमरा मतलब चप्पलेटा लेनाइ छै एकटा आओर उ मत आओर चप्पल आओर जूता जूता हेतय अहाँके यहाँ मतलब हमरा नओ नम्बरके जूत्ता लेनाइ छै काला कलरके तऽ तऽ कोन कोन कोन कम्पनी रखय छियै अहाँ कोन कोन जेना कि हमरा स्पार्कीके लेनाइ छै तऽ अहाँके स्पार्कीके भए जेतय चप्पल

भए जेतय अहाँ यहाँ तऽ मतलब की काला कलरके ओ जी जी जी जी ओकर मतलब रेट केतना पड़तय एते एते जूताके मंहगा रेट रहतय एते जूताके मंहगा रेट हमरा केना लए पेबय तब सस्ता वस्तामे नहि छै अहाँके यहाँ हमे तऽ जूता लै लए चाहय छियै वही मतलब पान सओ छओ सओके रेंजमे लै लए चाहय छियै जूता जी तऽ भए जेतय पाँच सात जी जी जी जी जी तऽ मतलब की भए जेतय इएह ने आबयके बाद जेनामे स्पार्कीके ओतय गेलियै स्पार्कीके केने छै मतलब दोसरे कम्पनीके लेने छै तऽ हमरा दोसर कम्पनीमे अहाँ तब भए जेतयने दोसर कम्पनीके ओ ई ई चप्पल लेनाइ छै हमरा लाल कलरके नओ नम्बर चप्पलके की रेट छै तीन सओ तऽ किछु जादा भए जाइ छै लमसममे डेढ़ एक सओ रुपैआवला चप्पल नहि हेतय भए जेतय ठीक छै तब हम आबय छै तब अहाँसँ तब लए लेबय चप्पल ठीक छै ठीक छै ठीक छै